थिनालि बाजारावहाय गस्ला सार्ट आं गांसे आफानो लांदोंमोन गस्ला सार्टा मोजां नङा बारा बबेबा रं खारो एबा बबेबाया सुबा थाब सुरियो बिब्दिनो गाननायावहाय बारा मोजां जायाना मोजां मोनै गस्लाखौ लाबोनानै जारलासो जाबाय